हां सांग पुरशोत्तम सर तुमी म्हणला त्या प्रमाणें हांव लेखन करतां आनीक भुरगेपणा सान हांव जेन्ना मात्सो स्कुलांत वत वतालों तेन्ना सान बारी बारीक गोष्टी बरयतालो जशें एक मोनोलाॅग म्हणया आमी बारीकशें नाट्यछटा किंवां दोन एक चार कवितेच्यो लायनी आनीक तेन्ना खबर नासली की हांव बरोवपाक बी शकता कांय म्हणून तेन्ना खूब भाशेंनीं बरयतालो मराठींत बरयतालों कोंकणीन सादारण बरयतालों हिंदीतल्यान खुबशें बरयतालो कविता वगैरे बरयतालो पूण हळू हळू म्हाका समजुपाक लागलें की म्हजी कोंकणीतल्यान बरोवपाची जी तांक आसा ती खूब बरी आसा हांवे खुबशे मॉनोलाॅग बरयल्या ल्हान भुरग्यां खातीर जें फेन्सी ड्रेसाक भुरगीं करतात तें खूबशे मॉनोलाॅग बरयले मागीर हळूशें नाट्यछटा बरयलीं करतां करतां ल्हान भुरग्यां खातीर स्किट्स बरयल्यो नाटकुलीं बरयलीं आनी खूब तेपान म्हाका समजलें की म्हजे कडेन एक स्ट्रीट प्ले म्हळ्यार पथनाट्यां बरोवपाची एक बरी तांक आसा आनी हांव ती खूब बरें पद्दतीन बरोवपाक शकता म्हणून हांवेन खूबशीं पथनाट्यां बरयलीं आनीक म्हजे भुरग भुरग्यांनी म्हणुया शाळेंतल्या भुरग्यांनी म्हणया म्हजीं मित्र आसात दुसरीं काॅलेजिंतलीं भुरगीं आसात ह्या सगले लोकांनी म्हजें जें पथनाट्य आसात तीं वेगवेगळ्या थरांचेर व्हरून तीं गाजयलीं आनी तेंकां इनामां फाव जालीं तालुका लेवल धरीत तें स्टेट लेवल पर्यंत म्हजीं पत पथनाट्यां भुरग्यांनी सादर केल्यां तेकां इनामां मेळ्यांत सायड बाय सायड म्हजीं अशें लेखन चालू आसतालें म्हणळ्यार नाटकुलें बरोवप एकांकिका बरोवप आनी तीं गेदरिंगानी म्हणया किंवां गांवच्या कसल्याय कार्यक्रमान म्हणया तें सादर जातालीं नंतर म्हाका हांवेन कविता बरयतालोंच पूण मागीर विचार केलो की कोंकणीतल्यान थोडी कविता बरोवया आनी तें सुचत गेलें कोंकणीतल्यान आनीक सुरवातेक सुरवाते मात्शें शब्दांची गडबड जाताली हांव मराठीन शिकलां प्रायमरी प्राथमीक शिक्षण तें फुडें पर्यंत सगळी मराठी कोंकणी फक्त म्हणजें उलोवपा पुरतीच भास आसली म्हाजी मांयभास ती ती उलोवपा पुरतीच आसली तेन्ना असो स्पेशली मुद्दाम जावन ती भाशा शिकलो ना सो तरी आसतना हांव कोंकणीतल्यान बरयतालो नंतर नंतर म्हज्या लक्षांत आयलें की ना फक्त मिक्सिंग करून जायना मदीं मराठाचे शब्द येताले किंवां म्हाका खंयचेय इंग्लीश शब्दा खातीर कोंकणीतल्यान पर्याय मेळना जालो नंतर हांवेन तेजेर अभ्यास करपाक सुरूं केलो मागीर खरें पद्दतीन कोंकणी शिकपाक सुरवात केलें कोंकणीची व्याकरण शिकलो कोंकणीची डिक्शनरी हांवेन पळयलें डिक्शनरी सोदतरेच डिक्शनरिंतल्यान म्हाका खूबशे शब्द पर्यायी शब्द मेळ्ळे जशे म्हाका इंग्लीशान जे शब्द आसले तें जेन्ना हांव डिक्शनरीचेर सोदतालों इंग्लीश टू कोंकणी किंवां कोंकणी टू इंग्लीश डिक्शनरी जी आसा तेन्ना म्हाका समजलें की कोंकणीक खूब शब्दावळी आसात खूब उतरां आसात उतरावळी आसात सो हांव नंतर कविता बरोवपाक सुरूं केलें आनीक हळू हळू म्हजें इश्ट गौरीश वेर्णेकर हाका लागून म्हजी पयली कोंकणीची पुस्तक कोंकणी कवितेचें पुस्तक मन दर्या हें पुस्तक हांवेन प्रकाशन केलें आनी तें खूब जाणांक आवडलें हांवेन त्या पुस्तका भितर एक संदर्भ घेतलो दर्याचो संदर्भ घेवन हांवेन दर्याचेर खुबशें कविता बरयल्या तेका नांव दिलें मन दर्या मनाचे दर्यांतल्यान जीं उतरां भायर सरलां जीं कविता भायर सरला ती मन दर्या ह्या नांवान तें हांयेन पब्लीश केलें एक एक सिंपल कविता म्हगेली हांव एक दर्या देगेवयलो फातर नेटान आपटतल्या वोसाडेनी म्हाका वज्रावरी घट्ट केला अशी ल्हान ल्हान कविताय केला आनी खूब व्हडली कविता केला आनी तें म्हजो पयलोत पयलोच जो प्रयोग आसलो कविता बरोवपाचो तो खूब लोकां आवडलो नंतर म्हजे कडल्यान खूबशे गजाली लोकांनी बीन बरोवन घेतले कोणाक सपाॅज दिसलें गरज आसा एक स्ट्रिटप्ले जाय एक पथनाट्य जाय प्रसन्न सर एक पथनाट्य बरय आं किंवां कोणाक खंय कविता सादर करपाक जाय प्रसन्न सर अमक्या विशयाचेर एक कविता बरय आं किंवां मॉनोलाॅग तो तर सगल्यांक जाय पडटा हेजे शाळेनीं किंवां बालवाडीनी वयतल्या भुरग्यां खातीर प्राथमिक शाळेंत वयतल्या भुरग्यां खातीर सो अशें करून करून हांवेन कोंकणीतलें खुबशें साहित्य बरयलें आतां हांव आतां एक पथनाट्याचें पुस्तक एक नाटकुल्याचें पुस्तक आनी एक एकांकिकाचें पुस्तक हें मागीर अशें तीन पुस्तकां हांव उजवाडाच्या वाटेर आसात तेंचें रोखडेच तेंचें प्रकाशन जातलें तें भायर हांवें नाटक एक महानाट्य बरोवपाक घेतलां आनीक तें भायर मराठी भाशेंतल्यान म्हजें कथा संग्रह येवपाच्या वाटेर आसा अशें करून म्हागे हांवेन लेखन क्षेत्रान कित तरी करपाचें यत्न केला